ہاں میرے بہن بھائی ہیں اور میں ان سے بہت ہی اچھے سے ملتی ہوں کیونکہ میں اپنے بہن بھائی سے ساری باتیں شیئر کرتی ہوں جس سے کہ مجھے ان سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے اور ہم لوگ ایک دوسرے سے بالکل بھی مختلف نہیں ہیں بس میں تھوڑی سی اپنے بہن بھائی سے مختلف ہوں کیونکہ مجھے الگ الگ طرح کی چیزیں پسند ہیں اور ان لوگوں کو الگ طرح کی بٹ ہم لوگ ایک دوسرے سے بہن بھائی کی طرح نہیں بلکہ ایک فرینڈس کی طرح ملتے ہیں جس سے کہ ہم میں بہت زیادہ پیار ہے اور ہم ایک دوسرے کی بہت کیئر بھی کرتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ فرینڈلی ہیں